टेवंजाह चारि सौ ॿियानवे नव हज़ार पंज सौ टेतालीह वीह हज़ार छ्ह सौ पंटीह हिकु लख उणिवंजाह हज़ार अठ सौ चालीह